हॅलो विराट जर्सी सो ह्या सिजना खातीर हांवेन आमचे क्रिकॅट टिमीक तुमच्या कडल्यान जर्सी घेतिल्ल्यो आनी तांचें बील जवळ जवळ दोन लाख रुपया जाल्लें सो फुडल्याय वर्सा म्हाका तुमचेंच कडल्यान जर्सी घेवपाची आसा सो जर तुमी म्हाका कुपन डिस्कावंट कुपन ऑर प्रोमो कोड दितात जाल्यार फुडल्या वर्सा म्हाका घेवपाक बरें पडटलें